اگر ہم لوگ جو ہے اردو زبان کی بات کریں تو ایک بہت ہی میٹھی زبان ہے اگر ہم لوگ بولتے ہیں تو لوگ اردو جو پوری تہذیب سے بھری ہوئی ہے اگر ہم لوگ کسی چھوٹے یا بڑے سے بولتے ہیں تو بہت تہذیب سے بولتے ہیں ہم لوگ اگر کسی انجان سے بولتے ہیں تو پورا احترام کرتے ہوئے ان کا اچھے سے بولتے ہیں اگر جیسے مان لو اگر ہم لوگ یہاں لڑائی ہو جاتی ہے تو ہم لوگ لڑائی میں بھی یہ نہیں کہ ہم لوگ غصے میں کچھ بھی گالی گلوج کرتے ہیں ہماری جیسے کہ تہذیب ہے اردو تو ہم لوگ اس سے بڑے پیار سے بات کرتے ہیں ایک تحمل سے ہم لوگ کام لیتے ہیں جیسے ہمارے گھر میں جو ہے ایک روایت ہے کہ ہمیں جو ہے ہمارے گھر میں سب کو اردو سکھائی جاتی ہے ہم لوگ کو اردو پڑھائی جاتی ہے ہم لوگ کو اردو میں بولنا سکھایا جاتا ہے ہم لوگوں کو تہذیب سکھائی جاتی ہے ہم لوگ جو سب سے پیار سے بات کرتے ہیں ہم لوگ جو چھوٹے کو بھی آپ یا تم سے بات کرتے ہیں اور اپنے ساتھی کو بھی ہم لوگ آپ یا تم سے بات کرتے ہیں جیسے ہم لوگ اردو میں اپنے ام امی کو اما جان بولتے ہیں اور ابا کو بابا جان بولتے ہیں